ٹرین کا سفر ہمیشہ میرے لیے ایک یادگار اور دلچسپ تجربہ رہا ہے کیوں کہ یہ نہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا ذریعہ ہوتا ہے بلکہ سفر کے دوران بہت سی نئی چیزوں کو دیکھنے اور محسوس کرنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے ایک ٹرین میں موجود مختلف حصے جیسے نشستیں برت انجن اور شور سب مل کر ایک منفرد ماحول بناتے ہیں جو کسی اور سفری تجربے سے مختلف ہوتا ہے سب سے پہلے اگر ہم ٹرین کی انجن کی بات کریں تو یہ پورے نظام کا مرکز ہوتا ہے انجن کی آواز دور سے ہی سنائی دینے لگتی ہے جوکہ ٹرین کی حرکت میں آنے کا اشارہ دیتی ہے انجن سے نکلنے والی آواز میں ایک مخصوص ترتیب اور رفتار ہوتی ہے جو سفر کی شروعات سے لے کر اختتام تک سنائی دیتی رہتی ہے یہ آواز بعض لوگوں کے لیے ایک رومانوی یاد کے مانند ہوتی ہے خاص کر ان کے لیے جو بچپن سے ٹرین کے سفر کے عادی ہیں نشستوں اور برت کی بات کریں تو یہ ٹرین کے اندر مختلف کلاسز میں موجود ہوتی ہیں اگر ہم سلیپر کلاس یا تھرڈ اے سی کی بات کریں تو ان میں برت ہوتے ہیں جہاں مسافر لیٹ کر آرام کر سکتے ہیں برت کو برت کو اس طرح سے ڈائزائن کیا گیا ہوتا ہے کہ اوپر درمیان اور نیچے تین مختلف حصے ہوتے ہیں جن پر لوگ اپنی جگہوں پر لیٹ سکتے ہیں اس کے علاوہ جن کلاسز میں صرف نشستیں ہوتی ہیں وہاں پر نشستوں کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ مسافر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر سفر کر سکتے ہیں پہیے اور پٹریاں ٹرین کے سفر کا ایک اہم حصہ ہے جیسے ہی ٹرین حرکت میں آتی ہے پہیے اور پٹریوں کے درمیان پیدا ہونے والی آواز مستقل سنائی دیتی ہے یہ آواز بعض اوقات کافی شور مچانے والی ہوتی ہے لیکن اس شور میں بھی ایک ترتیب ہوتی ہے جو اکثر مسافروں کے لیے نیند لانے کا باعث بنتی ہے یہ آواز سفر کو ایک خاص احساس دیتی ہے اور بعض اوقات اس شور میں بھی ایک طرح کی موسیقی محسوس ہوتی ہے ٹرین میں سفر کرتے ہوئے مختلف مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کھڑکی سے باہر کا منظر کیسی کسی چلتے فلم کی طرح نظر آتا ہے کھیت درخت چھوٹے دیہات اور ہم سب تیز تیزی سے گزرتے ہوئے اور ہر منظر ایک نئے احساس کو جنم دیتا ہے ٹرین کے سفر کا ایک اور خوبصورت پہلو یہ ہے کہ مختلف اسٹیشنز پر رہ رکتی ہے جہاں نئے مسافر چڑھتے اور اترتے ہیں ہر اسٹیشن پر چائے سموسے اور دیگر مقامی کھانے والوں کی آوازیں سنائی دیتی ہے جو ایک خاص قسم کی گہما گہمی پیدا کرتی ہے میرا سب سے یادگار ٹرین کا سفر آگرہ کا تھا جب میں نے تاج محل دیکھنے کا ارادہ کیا تھا اس سفر کے دوران میں نے بہت سی یادیں جمع کیں ٹرین کے اندر کا ماحول مسافروں کی باتیں مختلف اسٹیشنز پر رکنے کا تجربہ اور کھڑکی سے باہر کے منظر سب کچھ لاجواب تھا سلیپر سلیپر کلاس میں ہونے کی وجہ سے رات کے وقت برت پر لیٹ کر آرام بھی کیا اور ٹرین کے شیشوں ٹرین کے شور میں بھی ایک سکون بھی محسوس کیا ٹرین میں مختلف قسم کے لوگ سفر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بات چیت کرکے مختلف علاقوں اور ثقافتوں کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے اس سفر کے دوران میری ملاقات کچھ ہم سفروں سے بھی ہوئی جنہوں نے اپنی کہانیاں اور تجربات مجھ سے شیئر کیے یہ چھوٹے چھوٹے لمحات سفر کو مزید یادگار بناتے ہیں ٹرین کے سفر میں وقت کا احساس کم ہوتا ہے اور یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو زندگی میں کئی بار یاد آتا ہے اس سفر کی تمام چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے انجم انجن کی آواز پہیوں کا شور اور کھڑکی سے جاگتا ہوا منظر سب مل کر ایک خوبصورت یاد بن جاتے ہیں جو ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہے